मानसिफ्रा जोंनि बर'फ्रा मा हिसाबै बर' राव रायज्लायो आरो मा हिसाबै बर' होननानै सिनाय जायो जोंनि बे बर' हारिया जों बेखौ गावनो गाव साननो गोनां जायो जोङो असे जों बर' बर' हारि बर' धोरोमनि मानसि बर' जाथि जोङो बर'खौ जोंनि बर'खौ गुबुन गुबुन जाथिफ्रा बोरैहाय बर' होननानै सिनायो बेखौ आं फंसेब्लाबो बुंनो लुबैदों जोंनि बर' हारिनि गाननाया मा जिनिस जों देलायनाय जायो जि जोम मा हिसाबै जोंनि बर'फ्रा माखौ गाननो मोजां मोनो माखौ सोलोङो माखौ बानायो बेवहायनो जोंनि जिनिसफोरखौ नुनानै जोंनि बर'खौबो बुजिनो हायो प्लास नायनो हायो आरो जों बर' भाषाजोंनो गुबुन गुबुन जायगायावबो बर' राव रायज्लायहैनो हायो गुबुन गुबुन जाथिफ्राबो जोंनि बर' रावखौ बुजिनो हायाब्लाबो बर' होननानै साननाय थायो जोङो बर' हारिया बर'फोरा माब्रै बर' राव रायज्लायदों गोबाव समनिफ्रायनो गोबां बोसोरनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो बर' हारिनि मोनसे सिनायथि एबा मोनसे ड्रेस दंखायोमोन जेराव जोंनि बर'फ्रा दख'ना सि दानानै गाननो हायो गावनो गाव आरो गावनो गाव माखासे गाननाय जि जोमावनो जोंनि बर'नि रं बंखौ सिनायनो हायो गुबुन गुबुन जाथिफ्रा आरो जोंनि राव रायज्लायनाय जोंनि देलायनाय जोंनि गाननाय गासैखौबो बर' हारिनिखौ सिनायनो हायो जोंनि बर'आ दानिल' बर' नङा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर'आ दङ होननानै जों मोन्थिनो मोनो आरो दा जोङो बर' रावखौनो गोबां फरायसालियाव बर' राव सोना होनाय जादों बर' रावजोंनो फरायहोनाय जादों बर' सोलोंथाइ होनायजोंनो दासिमबो सोलिगासिनो दं जोंनि बर'आ मा मा आखल आखु सोलियो जोंनि जानाय लोंनायावबो माखासे हारिया जोंनि बर'खौ मोन्थिनो मोनो जोंनि बर'नि जानाय मा मा मा मा बुस्थुखौ बेबहार खालामो बर'फोरा बेवहायबो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जोंनि बर'खौ बुजिनो हायो एबा जाग्रा होननानै हमदांनो हायो आरो जोंनि बर'फोरनि आखल आखुआ जाहैबाय बिदिनो जि दाग्रा हुदा दं हिनजाव माहारिफ्रा बिमा माहारिफ्रा जि दानायाव मा साल गान्दै गावनि आखाइजोंनो समाइना रमाइना आगर आखाइ आरो सौनाय खुनाय माइ माइरं दिहुननाय आरो गोबां बिदिनो न' बां लिरनाय गावनि आखाइजोंनो लिरनाय साजायनाय आरो बिदिनो मानसि दुमसि फैयोब्ला मा सिस्टेमै बुजायो बर'फोरनि नियम खान्थि दङ दा थांब्लानो जोंहा गुबुन मानसि फैब्लानो जोंनि जायगायाव बर'फोरनियाव लोगो लोगोनो मानसिखौ आस्रय खालामनानै जायगा होयो एबा मोजां गाज्रिखौ उनाव रायज्लायनो हायो जोंनि बर' रावजोंनो रायज्लायनाय जायो गुबुन जाथिफोर फैब्लाबो बिसोरो जोंनि बर'नि गेजेराव बर'नि राव रायज्लायनो गोनो गोथो जायोब्लाबो जोंनि गोबां मानसियानो बर'नि अनगायै दस्रा रायज्लायनो हायामोन दा जोंनि बर' रावआनो गोबां देसावनो गोबां हादरावनो गोसारहैबाय आरो फरायसुला फरायसुलिफ्राबो बर' रावखौनो फरायनानै रोंगौथि जाहैबाय दा बेनो जोंनि बर'नि माखासे सिनारि बर'नि माखासे सौनाय खुनाय गायनाय फुनाय हाल खदाल जावनाय एवनाय माइ हानाय सावरि जानाय न' बां लुलायनाय थालायनाय गोरोबलायनानै रायजो जालायनाय दैखर दंग' दैखर गंसेयावनो ज' ज' अनलायनाय रायजो जालायनाय मिलायनाय बेफोरनो जोंनि बर' माखासे नियम खान्थि आरो हुदा जोङो बर' रायजोआव न'से न'नैल'जोंबो थाग्रा नङा गोबांथा ज' ज' गामि गंसेयाव मिलायलायना थानो हालायनाय जाथि खुरमा बाय बाहागि मिलायलायनानै जुगथिगोनां रायजो जानायानो जोंनि बर'नि माखासे हुदा

जोंनि बर'आ गोबां जायगायावनो बर' महर लानानै बर' रायज्लायनानै रायजो जानानै दं एबा थांनानै दं दा ओंखायनो आंबो बर' जानानै आंनि बर'नि भाषा एबा बर'नि राव बर'नि रोंगौथि एबा आसार खान्थि बेफोरखौ आंबो दा बुंनो हायो एबा बुंनो बुंगासिनो बुंनो लुबैदों आं सासे बर' जानानै आंनि भाषाया बर' राव आरो आंनि गाननाय ड्रेसआबो बर'नि सिनायथि एबा आंनि न'खरनि गासैबो गथ' गथाय जाथि बाय बाहागि गासैबो बे बर'नि राव रायज्लाय जोबनांगौ सोलोंगोन फरायसालियाव सोलोंथाइ बेबो बर'नि राव जानांगौ बर'नि रावजों सोलिगासिनो सोलोंगासिनो जोङो दा बर'नि माखासे जानाय हुदाफ्रा बेनो ना बेदर जायो जोङो बर'आ अमा जायो अमाखौनो बांसिन जाग्रा जोंनि बर'नि हुदाफ्रा अमा बेदरखौ जों अमा फियो दाउ फियो बोरमा फियो जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदि बेफोरबायदिखौ लानानैनो थांनानै थायो आरो जों बर' हारिनि बर' राव बर' जाथिनि बिथोराव एबा बर' हारिनि बिथोराव गोबां जोंना बेफोरबायदि दाउ अमा फिनायानो डेभेलप एबा उन्नुथि जानाय दङ आरो बर' राव जोंनि भाषा जेब्लायबो बर'नि भाषायैनो सोलियो बर' रावआनो जोंनि गुन गोनां दासिमावबो बे बर' हांखो बर' रावआनो जोंनियाव फरायसालि एबा सोलोंसालियाव एबा लिरनाय फरायनाय बिजाबाव गासैबो बर'निनो राव सोलिबाय ओंखायनो आंबो दा बर'नि जानानै आं बर' जानानै जोंनि बर' हारिनि राव एबा बर' रावखौ आं मोजां मोनो एबा बर'नि आसार खान्थि आखल आखुखौ आं मोजां मोनो दा जोंनाव सावरि बादालि एबा ज' ज' हाल खदाल मावनाय एबा माइ हालायनाय एबा मारा होलायनाय मदद होलायनाय बे हुदाया जोंनि बर' हारिनाव दङ बायदिसिना हेबनाय दानाय लुनाय इन्दि खुन्दुं एम्फौ फिनाय एबा बिदिनो सावरि बादालियाथ' ज' ज' जालायखायो जोंनि बर' हारिया आरो निदान खैफोद बिफद आफद मदद होलायनाय बेफोराव जोंनि बर' हारिनि मोनसे मेनथार आरो गोनांथार आखल आखु सोलियो ओंखायनो आङो बर'नि माखासे थांनानै थानाय एबा बर' राव रायज्लायनायाव बर'आव हाबा हरनाय माखासेबो दङ गथ' गथाय हाबा हुखा हुनायाव मा खान्थिजों हाबा होयो बर' हारिया जोंनाव गोबां बर'फोरा गथ' गथाय हाबा होनायनि नियम खान्थिबो दंबावो दा बेबायदिनो जोंनि बर'नि नियम बायदिनो खालामो बिदिनो बैसो जानाय समाव जरा जुलि हाबा हुखा हाबा होनाय जायो जोंनि नियम बायदियै बर'नि नियम बायदियै ओंखायनो आं दा बर'नि माखासे आसार खान्थिखौ आं बुंबाय एबा बर'नि रावआ जोंनि जेरावबो देसावनो सोलियो आरो जोंनि बर'नि ड्रेस गाननाय जोमनायखौ बयबो देसावनो जोंनि सिनायथि जोंखौ सिनायनो मोनो दा आङो आंनि बर'नि गाननाय जोमनाय एबा आंनि बर'नि आसार खान्थिखौ आं बेवनो बुंनानै आं बावनो आं बर'नि माखासे नियम खान्थिखौ मोजां मोनो हिसाबै आङो बेयावनो बुंनानै दोन्थ'नाय जाबाय